नई रेसिपी बनाने के लिए हम यू यूट्यूब यूट्यूब का वीडियो देखते हैं और उस जैसे यूट्यूब पर हम डालते हैं जो भी हमको नई रेसिपी बनाना रहता है तो वो हमको बताते हैं जैसे जैसे कि जैसे बनाना होता है वैसे बताते हैं तो हम लोग मतलब वैसे ही बनाते हैं तो उससे हमारे नए रेसिपी तैयार हो जाती है कुछ भी बनाना हो नई नई चीज़ें जैसे कि मोमोज बनाना है तो किसी को नहीं पता है तो उसपर जब यूट्यूब पर डालते हैं हम लोग तो बताते हैं रेसिपी कितना सामान कैसे डालना है यह सब बताता है तो वैसे ही हम लोग अपना यूट्यूब से देखकर बनाते हैं कोई भी नई रेसिपी हो